भारतीय रोजगार बाजार हो एक सगळ्यांत सोंपो सेफ आनी सगळ्यांत बोरो जागो खंयच्याय जॉबाक अप्लाय करपाक आनी जॉब्स घेवपाक आमच्या भारतांत हितून एक जाता म्हणजे तुजो टायम आनी तुजो पयसो वाचता आमचो भारत सरकार वर्सान वर्स कितले जॉब आसा पब्लीक आनी प्रायवेट सॅक्टरान तेजी यादी काडटा आनी ती पब्लीश करता हेज्या खातीर खुबश्या भुरग्यांचीं कामां जाल्लीं आसात